आगोलनि फनफोरा मथा मथि बुंनो थाङोब्ला रायलायनायनि थाखायल'मोन आरो थारमानि बै समाव जोंनि नेट नेटवार्कनि बे केपासिटिआबो खममोन आरो थोजासे नङामोन

खोब सुबिदा जनक नङामोन बेखायनो बांसिन बे मा होनो सरासनस्रा जोङो रायलायनायनि थाखायल' लाजायोमोन आरो खिन्थु बिनि उनाव फैयै फैयै फैयै दा नै दानि जुगाव दानि दिनाव स्मार्टफन फैबाय आरो नेटवार्कनि प्रब्लेमा फ्राय जोब्बाय जोबोद सुबिदा दं जों गोसोबानो इन्टारनेट खेवनानै नाइयो सारा पृतिबिखौनो जोंनि स्मार्टफनआव नुजोबो सारा पृतिबिखौनो नुजोबो मथा मथि बबे खनायाव मा दं मा गैया होह दा रायलायनायनिफ्राय रायलायनायनि अनगायैबो जों जथेस्थ' गियान लानो हायो आरो खामानि मावनाय अफिसियेलि खामानि मावनाय जेनैबा बेंकिङानो हम बा कलेजानो हम माबायानो हम माबा मोनसे अफिसआनो हम बा डिआरडिआनो हम पि डाब्लिउ डि आनो हम थारमानि बेफोरखौ थारमानि अफिसआव बे इन्टारनेटजोंसो मावनाय जायो इन्टारनेटजों मावनाय जायो बेखायनो खामानिफ्रा बांबाय बाहाय जानाया बांबाय होह दा जथेस्थ' थारा माने नेटनि बेब'हारा जायो आरो गोदोनिया बिदि नङामोन गोदो माथ्र' नोंजों आंजों रायलायनायनि थाखाय बैजों बिजों रायलायनायनि थाखाय बिदिल'मोन आरो खिन्थु दा बिदि नंलिया रायलायनायनि अनगायैबो थारमाने नेटवार्कजों गोबां खामानि मावनो हायो न'वाव ज'ना थानानैनो रुमाव ज'ना थानानैनो बायदिसिना खामानि मावनो हायो बिदि आरो

जों बिखायनो बुंनांगोन आवगोलनि गोजाम बे मबाइलनि जुग नै दानि गोदान बे स्मार्ट मबाइलनि जुग बहुत आकास फाथाल जाबाय रुजुजाया बिदि आरो आरो माबाफ्राबो नेटफोराबो स्पीड जाबाय

टुजि थ्रिजि फरजि जाबाय नै आरो फाइभजि नांबाय बेसेबां स्पीड जानो हागौ बेनिफ्राय जोंबोथ' बे स्मार्टफन बाहायो नेट नाइयो मबाइल मथा मथि दानसेयाव आं माबा बाहायो जिअ' खौ बाहायो जिअ' सिम आरो माबाखौबो बाहायो एयारटेलबो बाहायो आं मोन्नै बाहायो दा मास मोनसेनि थाखाय आं रिचार्ज खालामो मथा मथि थामजौ बा थामजौ बाजि बा ब्रैजौ बेदि आरो मोन्नैसिम बाहायो दा आं हिसाबै बांद्राय आं नेटनि खामानि मावनो गोनां आंहा थाया नाइयो आं ओरैनो सम मोनबा मबेलखौ नाइयो गुगोल नाइयो माबा नाइयो बिदिनो थिख बिनि थाखायल' आरो खिन्थु दस्राफ्रा बहुत बहुत नेटजों खामानि मावो बिथांमोननि थाखाय जथेस्थ' नांगौ जिथु आङो दा मास मोनसेयाव थामजौ ब्रैजौ बेसेसोनि रिचार्ज खालामो आरो आं मोन्नैसिम बाहायो बेनो जाबाय जिअ' सिम आरो एयारटेल सिम